हाँ पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने हमारे जीवन पे काफ़ी असर डाला है क्योंकि पेट्रोल बढ़ने के कारण हम बाइक कम चलाते हैं और जिस से हमारा पर्यावरण शुद्ध रहता है और हमारे पॉल्यूशन नहीं फैलता है लोग कम गाड़ी चलाएंगे तो कम पर्यावरण परषुद प्रदूषित होगा और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा जितना कम गाड़ी चलाएंगे उतना ही फ़ायदेमंद है और उनका खर्चा भी कम आएगा अत्यधिक गाड़ी चलाएंगे तो उनका खर्च भी ज़्यादा होगा और उसको अत्यधिक पॉल्यूशन का भी सामना करना पड़ेगा जो कि सभी लोगों के लिए हानिकारक है पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने सभी लोगों पर रोक लगा दी है और सभी लोग अपनी गाड़ी को कम घूमाते हैं